اگر بات فوٹوگرافی کی کی جائے تو مجھے فوٹوگرافی کرنے کا شوق ہے لیکن میرے پاس چونکہ کیمرہ کیمرہ فون ایک بڑی دیر کے بعد آیا ابھی دو سال پہلے ہی آیا تو میں نے فوٹوگرافی بھی دیر میں شروع کی لیکن اس سے پہلے بھی میں اپنے کی پیڈ موبائل سے فوٹو کھینچتا رہتا تھا اور میری سب سے اچھی جو تصویر میں نے کھینچی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک میرے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو چھ سال سات سال ایسے تھے اس میں چھوٹے بھی تھے کئی کئی دو سال کے تھے تو میں ان کی کئی بار ان کی گروپ فوٹو لی ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ کیونکہ جب وہ لوگ بڑے ہو جائیں گے اور وہ فوٹو دیکھیں گے تو انہیں یاد آئے گا وہ اپنا بچپن اور مجھے بھی کسی طرح سے دعائیں دیں گے کہ انہوں نے ہماری فوٹو ہمارے بچپن کو اپنے کیمرے سے دیکھا کیمرے میں کیپچر کیا